हाँ मेरा एक भाई और एक बहन हैं हम बहनें काफ़ी मेल खाते हैं क्योंकि हमारी सोच हमारा पहनावा हमारे रहन सहन काफी मिलते जुलते हैं भाई हमारा थोड़ा अलग है हालांकि वो भी है अच्छा और हमारे साथ हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है हम भाई बहन बहुत प्यार से रहते हैं और साथ खाते पीते हैं